جی ہاں میرے پاس کچھ تحریری سرپرست اور رول ماڈلز ہیں جنہوں نے میری تحریری صلاحیتوں کو متأثر کیا ہے اور مجھے لکھنے کی ترغیب دی ہے یہاں چند اہم شخصیات کا ذکر ہے جنہوں نے میرے کام پر گہرا اثر ڈالا ہے منٹو سعادت حسن منٹو سعادت حسن منٹو کے کی کہانیاں اور افسانے ہمیشہ سے میرے لیے متأثر کن رہے ہیں ان کی حقیقت پسند پسندانہ تحریریں اور معاشر معاشرتی مسائل پر گہری نظر ہے نظر نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا اور میں نے ان سے سیکھا کہ کیسے کہانی کہانیوں کے ذریعے معاشرتی مسائل کو کیا جا سکتا ہے ان تحریری سرپرستوں اور رول ماڈلز نے میرے لکھنے کے انداز موضوعات کی پسند اور کہانیوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے ان کی تحریروں سے سیکھ کر میں نے اپنی تحریری صلاحیتوں کو بہتر بنایا ہے اور اپنے کام میں گہرائی اور وسعت پیدا کی ہے